असां जे हिते शादी जाम धुम धाम सा मल्हाईंदा आहिनि असां केतिरिनि प्रकारनि जा असांजे हिते फंक्शन थींदा आहिनि जीअं वेडी थी डी जे पार्टी थी माता ई जोति थी लाॾा थिया रिसेप्शन थिया केतिरा असां महिमान गॾु थी करे मिलंदा आहियूं ऐं जाम इंजोय कंदा आहियूं रोटी पाणीअ गॾु कंदा आहियूं जाम मजो कंदा आहिंयूं इन शादिनि में असांए ॾे वठि बि सुठी थींदी आहे कुआंर ऐं घोटनि खे बि अलॻ अलॻ टाइपनि जूं सुखिड़ियूं मिलंदियूं आहिनि सुखिड़ियूं मिलंदियूं आहिनि अऊं सभिनी जे घर वारा ख़ुश हूंदा आहिनि